जैसा कि हम बता दें आपको हमारे यहाँ दीपावली त्यौहार जो होता है इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये एक साल में एक बार आता है और लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा रूचि लेकर मनाते हैं जिस तरीके का ये त्यौहार है हर घर दीप से उजागर होता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईद ईद हमारे यहाँ मनाया तो जाता है मगर वो लोग मनाते हैं जो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट किए हैं और क्रिसमस क्रिसमस जो हम मनाते हैं हमारे यहाँ भी बहुत सारे इसाई धर्म के लोग हैं जो क्रिसमस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं बहुत जगह सम्मलेन संगोष्ठी इस तरीके से कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि लोगों को धर्म के प्रति धर्म के प्रति जागरुक कर सकें वैसे जो होता है हमारे यहाँ विशेष रूप से तो मनाया नहीं जाता मगर ये त्यौहार पंजाब में पंजाब के कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से माना जाता है हमारे आस पास जितने भी सिख धर्म के लोग होंगे वो इस त्यौहार को मनाते हैं तो तो यह कर सकते हैं कि धर्म धार्मिक रूप से हम जागरूक के साथ साथ लोगों में जो त्यौहार के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं मोटिवेशन पैदा करते हैं इससे ताकि हमारा समाज हमारा समाज ये जान सके कि ये त्यौहार हमारे लिए है और हमारा त्यौहार यह किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा यह पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से ये त्यौहार चला आ रहा है हमारे अंदर बदलाव लाता है और हम में सोचने की समझने की क्षमता विकसित होने के साथ साथ धर्म को आबाद तरीके से मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा हक देता है दीपावली हमारे भारत या देश विदेश में जहाँ भी हिन्दू धर्म के लोग होंगे दीपावली को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं उसी के साथ साथ क्रिसमस भी हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ईद भी हमारे मुस्लिम समुदाय में बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है यहाँ तक हमारे देश में जितने भी त्यौहार मेला या धर्म से सम्बन्धित जो भी चीज़ें हैं वो बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है ताकि लोगों को इस के प्रति आस्था बनी रहे और इस धर्म से लोग जुड़े रहें जिससे उनके जीवन में जो भी खुशी या भावनात्मक जुड़ाव बना रहे